चिरां जिल्ला हिसाबै नायोब्ला गिबियाव बेवहायनि हारिया बर'आनोमोन नाथाय एसे एनै गुबुन हारिफोरबो दंफायो नाथाय गुबै थागिबि होननानै बुङोब्ला बर' नाथाय जों बेजों लोगोसे आदिबासि नेपालि जोङो बेबायदि नुनो मोनो नाथाय गुबैयै थागिबिथार होननानै बुङोब्ला चिरांनि थागिबि होननानै बुङोब्ला बर'फ्रानो आजै आजौनिफ्राय बे ओनसोलाव थाबोदों आरो जों आथिखालाव नुनो मोनदों गुबुन हारिजों बर'फ्रा दा ज' ज'यैनो थायो आरो थांलाय फैलाय खालामो एके हाथाइ बाजारखौनो जायो मोनसे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो जेनिबो हेंथा हेंसि गैयालासेनो बेबायदि सोलिगासिनो दङ नाथाय जोंनि बर'आ बे चिरां जिल्लानि गाहाय गिबि थागिबि होननानै बुङोब्ला बेयो गोरोन्थि जाया गोदो गोदाय आजै आजौमोनानो जोंनि बे ओनसोलनि हा हाग्राफोरखौ दंफांफोरखौ दानस्रांनानै बेवहायनो न'सा बायदिसिना लुनानै थाबोदों उनावहालागै सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो गोबां गामि जायासै आरो गायग्रा फोथार जायासै दा आरोबाव लामा सामा जालाङासै नाथाय अरिजिनेलि बे ओनसोलनि थागिबि होननानै बुङोब्ला चिरां जिल्लानि थागिबि होननानै बुङोब्ला बर'फोरखौनो जोङो बुंनो हायो बेनि गेजेरावनो दा बर'फ्रा एसे एनै सोलोंथाइनि गेजेरजों एसे जौगादों नाथाय माखासे न'खरफ्रा जौगायाखै दासिमावबो गोदोसोनानै दङ बेबायदिनो माखासेयाव बन फाननानै जानाय बिदिनो जौ संनानै जानाय बेबायदि जोंनि समाजाव सोलिगासिनो दङ नाथाय बेफोरखौ जों सानो बेफोरखौ जुदि गैया खालामनो हायोब्ला जोंनि राव हारिमुफोरा जौगागोन आरो गोजोन फारसे दावगालांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों